میرے علاقے سہارنپور میں زچگی اور بچوں کی دیکھ بھال کی شہولیات کی کیفیت مختلف عوام پر منحصر ہے یہاں کی بنیادی صحت کے خدمات میں کچھ اہم نکات درج ذیل ہے سرکاری ہسپتال سہارنپور میں سرکاری ہسپتالوں میں زچگی کی دیکھ بھال کے لیے بنیادی سہولیات فراہم کی جاتی ہے جیسے پرینٹل اور پوسٹ نٹل کی دیکھ بھال طبی مشاورت اور زچگی کے دوران ضرورتمند خواتین کے لیے اشپیشلہ اشپیشلائز لائزڈ کیئر تاہم بہت سے لوگ اکثر سہولیات کی کمی کی شکایت کرتے ہیں نجی ہسپتال علاقے میں کچھ نجی ہسپتال بھی موجود ہیں جو زچگی اور بچوں کی دیکھ بھال کی بہتر سہولیات فراہم کرتے ہیں ان ہسپتالوں میں جدید مشین مشینری ماہر ڈاکٹروں کے خدمات اور بہتر سہولیات فراہم کی جاتی ہے مگر یہ خدمات اکثر مہنگی ہوتی ہیں بچوں کی دیکھ بھال بچوں کی صحت کی دیکھ بھال کے لیے مقامی صحت کے مراکز میں بنیادی طبی خدمات فراہم کی جاتی ہیں جن میں ویکسینش ویکسین شن ویکسنشن معمول کی طبی جانچ اور غذائیت کی معلومات شامل ہیں لیکن اس کے باوجود بہت سے والدین بچوں کی بہتر دیکھ بھال کے لیے دور دراز کے بڑے شہروں میں جانے کو ترجیح دیتے ہیں حفاظتی اقدامات سرکاری سطح پر زچگی اور بچوں کی صحت کے حوالے سے مختلف پروگرامز اور کیمپس کا انعقاد انعقاد کیا جاتا ہے جہاں عوام کو صحت کی سہولیات کے بارے میں آگاہ کیا جاتا ہے چیلنجز علاقے میں بنیادی صحت کی سہولیات کی کمی ماہر ڈاکٹروں کی عدم دستیابی اور عوامی آگاہی کی کمی بعض اوقات زچگی اور بچوں کی دیکھ بھال میں رکاوٹ بن سکتی ہے مجموعی طور پر اگر اگرچہ زچگی اور بچوں کی دیکھ بھال کی بنیادی سہولیات موجود ہیں لیکن ان میں بہتری کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کو معیاری صحت کی خدمات فراہم کی جا سکتی کی جا سکے